चित्रकारी चित्रकारी एक एसन चीज हइ जे इंसान अपना मनमे बसाय लै हइ उ बनाय लै हइ चाहे ओ इंसानके तस्वीर हो कोइ जगह हो या फिर किछु भी किछु भी होइ इंसानके बस मनमे होना चाहियै उ चीज उ बनाय लै छै चित्रकारी चित्रकारी एकरे तऽ लोक बोलऽ हइ मिथिलाके चित्रकारी बहुत फेमस हइ मिथिलामे हर चीज फेमस मिथिलाके गाना फेमस हइ मिथिलाके बोली मीठ हइ पूरा मिथिलाके गालियो सुनबय तऽ लगतइ कितना मीठ लगय हइ सुनयमे मिथिला बहुत अच्छा जगह मिथिलाके चित्रकारी कितना पूरा वर्ल्ड फेमस हइ मिथिलाके चित्रकारी ड्रॉइंग बहुत अच्छा चित्रकारी बहुत अच्छा चीज हइ जैसे हमे इन्जीनियरिंग करलियइ डिप्लोमा इन्जीनियरिंग ओकरोमे भी चित्रकारी हइ लेकिन ओकरामे मिथिला जैसन चित्रकारी नहि रहय गाड़ी सब डिजाइन करना रहय यही सब चित्रकारी बस इंसान मनमे होना चाहिये इंसानके बस ओ चित्रकारी चित्रकारके लिये हाथ जरूरी नहि हइ बस ओकर मनमे होना हइ कि हम ई चीज करना हइ चित्र चित्र बनाना हइ एकर चित्र बनाना हइ हम बना लेबय बहुत आसान हइ चित्रकारी करना